आमके गाछीमे ओकरा बढ़िआँ ढङ्गके छिलका उलका ओ करै छियै तब फल फूल फरै छै बढ़िआँ ढङ्गके दुआरि पर लगेलासँ बहुत अच्छा लगै छै

फूलेमे जेना भेलै गुलाब फूल अरहुल फूल गेना फूल ई सभ फूल बढ़िआँ लगेला से खूब बढ़िआँ लगै छै ओकरा खूब बढ़िआँसँ कमबै कोड़ै छियै

पानि तानी पटेलहुॅं खाद उध देलहुॅं ई तरहसे फूल लगैला से बढ़िआँ लगै हइ

जेना धनियाँ होलै कोइ चटनी उटनी खाथिन भाइ कोइ चीज खाइ खातिर धनियाँ होलै मिरचाइ होलै ई सभ नेमो होलै ई सभ लगेलासे फल फूल दै छै तऽ चटनिये बनाके खेलकै चाहे निमू जेना फड़लै ओ भी काम करै छै बढ़िआँ ढङ्गके आ खूब सभ फूलके कमबै कोड़ै छियै बढ़िआँ सँ साफ सुथरा कयने रहलहुॅं पानि तानी पटेलहुॅं खाध देलहुॅं जेना यूरिया होलै कैल्सियम डी ए पी गुआ खली ई सभ मिला कऽ ओकरामे देल गेल तऽ बढ़िआँ सँ गाछ जागै छै ई सभ चीजके बढ़िआँ हमरा लगेबैमे खूब बढ़िआँ देखैमे लगै छै ई ढङ्गसँ हम सेवा बहुत करै छियै हमरा ई सभमे बहुत बढ़िआँ मोन लगै छै फूलके बढ़िआँ से कमेलहुॅं कोड़लहुॅं सेवा सत्कार कयलहुॅं पानी पटेलहुॅं फूल बढ़िआँ सँ फड़ल सभ रकमके फूल देखैमे खूब बढ़िआँ लागल अथी मिरचाइ फड़ल जेना साग सब्जीमे देलाके बाद खाइमे बढ़िआँ लागल हर तरहके तरकारियो भी लगायल जाइ छै जेना करैला होलै बैगन होलै आओर कद्दू होलै झिङ्गा होलै ई सभ तरकारी माध्यम बढ़िआँ सँ लगायल जाइ छै फड़ै छै ओ सभ खेती करैमे हमरा बढ़िआँ मोन लगै छै सभ बात